ہمارے علاقے کے نوجوان کچھ تو تعلیم یافتہ ہیں اور اکثر و بیشتر غیرتعلیم یافتہ یعنی وہ جاہل ہیں یا تھوڑا بہت پڑھے ہوئے ہیں اس کا بنیادی وجہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے علاقہ یعنی سیمانچل میں فیکٹریوں اور کمپنیوں اسی طرح سرکاری ملازمتوں اور حکومت کی بےتوجہی اس کا مین وجہ ہے اولین سبب ہے اس لیے کہ جب یہاں کے بچے دس سال کے ہوتے ہیں تو ان کے والدین پیسے کی کمی کی وجہ سے ان کو دہلی پنجاب وغیرہ بھیج دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی تعلیم نہیں ہو پاتی ہے دوسری دوسرے دوسری وجہ ہمارے علاقے میں فیکٹری نہیں ہے اور کوئی کمپنی بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان در بہ در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں اور اسی طرح سرکاری ملازمتوں کا کیا کہنا اتے مدارس ہیں مدارس میں سیٹوں کی ساری سیٹیں تقریباً خالی ہیں اسی طرح اسکولوں میں بھی خالی رہتی ہیں اور حکومت اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتی